हैलो हम अपन परिवारके सङ्गे जनकपुर जाइ चाहै छी जे दू दिनका प्रोग्राम अछि ओइमे कते की मतलब अथी अछि किलोमीटरके हिसाबसँ अहाँ हमरा बताउ जेकि कते लागत आओर दू दिनका कते खर्चा पड़त से अहाँ हमरा जानकारी दी